हमर हमर संस्कृतिमे सभसँ मूल छै जे बच्चा जन्म लेलाके बाद तीन वर्षसँ लए कऽ पाँच वर्षके दरम्यान ओकर मुण्डन संस्कार होइत छै सभसँ पहले मुण्डन संस्कार एहि लेल हमरासभके करैत छियै कि जे बूढ़सभ कहैत छथिन जे मुण्डन केलासँ बच्चाकेँ आरोग्यता प्रदान होइत छै बच्चाके शीर्षपर एक केश कहल जाइत छै एक केश एहन होइत छै जेकि जहर समान मानल गेलैए सर्प समान मानल गेलैए ओहि ओहि सर्प समान बालकेँ हटे हटेबाक लेल हमरासभके एगारह गो एकैस गो ब्राह्मणक भोजन करबाक बाद हम हुनकर मुण्डन करैत छियै मुण्डन केलाके बाद एगारह वर्षके बच्चा जखन होइत छै हमरासभके तऽ सभसँ पहिने ओकरा उपनयन संस्कार देल जाइत छै जे हमर समाजक मूल जे छै से संस्कार छियै अगर उपनयन नहि हमरासभ समाजमे होइत छै तऽ ओ ओहि बच्चाके द्विज कहल जाइत छै ओ बच्चा ब्राह्मण या ब्रहमणत्वके प्राप्ति नहि कऽ सकैत छै आओर उपनयन संस्कारमे हमरासभके एक दीक्षा देल जाइत छै जकरा गायत्री मन्त्र कहल जाइत छै ओना आइके समाजमे तऽ गायत्री मन्त्र लोक लाउडोसपीकरपर बाजैत छथिन जेकि हमरा समाजसँ विरुद्ध बात छै जे कि गायत्री मन्त्र जे छै से मूल मनुष्यके मूल आधार छियै आओर ओकरा गुप्तमे छुपाए कऽ हमरासभके मन्त्र दैत छथिन गुरु कानमे कपड़ा ढकि कऽ जे गायत्री मन्त्र ओकरा हमसभ रोज जपैत छियै कमोबेश हमसभ एगारहो बेर हमसभ जरूर जपैत छियै ओना उपनयनमे हमरासभकेँ बहुतो विध होइए सभसँ पहिने तऽ हमरासभकेँ जे छै से उपनयन संस्कार करैके लेल मड़बा बान्हल जाइत छै मड़बा एक प्रकारके मण्डप होइत छै ओ मड़बा बन्हैके लेल जे हमरासभकेँ बाँस बल्ली काटैके लेल तिथि बनायल जाइत छै ओहिमे बैंड पार्टी नाच बाजा आइके जमानामे डीजेओ बाजा बाजय लगलैए ओ बाजा बजा कऽ जे छै से हमसभ बाँस काटि कऽ आनैत छियै ओकरा जे छै से मड़बा बनेलहुँ मड़ मड़बा मण्डप बनेलाके बाद उपनयनके दिन उप ओहिके बीचमे जे छै से कए टा पाबनि होइत छै जेनाकि माटि मङ्गल भेल या कुम्हरम पाबनि एकटा होइत छै जाहिमे हमरासभकेँ जे छै छागड़ो बलि जे छै से कुल देवता लगमे देल जाइत छै आओर छाग बलि पड़लाके बाद जे छै से उपनयनसँ एक दिन पहिने हमरासभके झुटिका बन्धनके सेहो पर्व होइत छै ओ बड़ा धूमधामसँ मनायल जाइत छै झुटिका बन्धन भेलाके बाद जे छै से प्रात भेने हमरासभके उपनयन संस्कारमे बहुतो मन्त्र विधि जे छै से पण्डित करैत छथिन सभसँ पहिने तऽ षोडश मातृका पूजा होइत छै तकर बाद जे छै से एक प्रकारके मानल गेलैए जे कि श्राद्ध भी होइत छै हल्का फल्का पूर्व जतेक भी पूर्व पूर्वज छथिन हुनकर श्राद्ध होइत छै ओहिके बाद मड़बापर जा कऽ उपनयन संस्कार होइत छै उपनयन संस्कारमे हमरासभके जे छै से हवनो भेल आ हवन भेलाके बाद हमरासभके जे जीवन जीविकामे जे गुरुवत पुरनका संस्कार रहै ओहि हिसाबसँ हमरासभके भीखो माँगऽ पड़ै छै ओहो तरहक विध होइत छै जे हमसभ भीख मँगलहुँ भीख मँगलाके बाद जे छै से माँ या अड़ोसी पड़ोसी दाइ बहिन हमरासभके भीख दैत छथिन ओही भीखके हिसाबसँ चारि दिन हम या हमर गुरु भोजन करै छथिन एही हिसाबसँ हमरसभके उपनयन संस्कार होइत छै ताहीपर जे छै से हमसभ ब्राह्मण कहाबैत छियै आब आगाँ एलै जे ओकर बाद हमरसभके बच्चाके विवाह होइत छै तऽ विवाहमे ओना हमरासभके विवाह शब्दके हमसभ ब्याह कहैत छियै आओर ब्याह शब्दके जे छै से हमसभ जे छै से बड़ा उत्सव मानैत छियै आओर ब्याहमे जे छै से वर बरियाती जाइत छथिन विवाहके लेल